देखू एना छै जे निकबा पीढ़ीकऽ लोकसभ छै जे नइ पीढ़ीकऽ लोक लोकनिक छै से आब कृषि कार्यके तरफ अग्रसर नहि भै रहलखिन यऽ एकर कारण छथि जे कृषि कार्यमे शारीरिक मेहनत चाही आ आब के जे नइ पीढ़ी छै सभ तेहने खान पान रहैत छै की आगाँ बढ़तय ओ कृषि कार्यमे शारीरिक मेहनतमे सए बार दण्ड मारयकऽ कहय मारयलऽ कहऽ तऽ हुनका सभसँ हेतनि नहि की ओसभ कृषि कार्यमऽ सङ्लग्न हेतनि आ नहि जाइत छनि कृषि कार्यमऽ वएह नीक हमर जे पापासभ रहलखिन हमर जे दादासभ रहल रह रहलखिन हुनीसभ सभ दिन कृषिए कार्यमऽ सङ्लग्न रहलखिन आ बड़ा गर्वसँ कृषि कार्य कर करैत छथि अखनो तक हमर पापा कृषि कार्यमऽ पूर्णतया अपना आपकऽ सङ्लग्न कयले छथिन से आओर एना नहि कहि सकैत छी आबको जे नइ पीढ़ीकऽ जे एक विशेष समुदाय छै युवा समुदाय छथि ओहो कृषि कार्यमे बड़ा रुचि लै रहलखिन यऽ पर हँ कहि सकैत छी जे अधिकतम युवा पीढ़ी अधिकतम युवा छथि जे कृषि कार्यमे सङ्लग्न होयसँ पीछाँ हटैत छथि परिवार रहलाक बावजूद एकर कारण छथि जे हुनकामऽ ओ क्षमता नहि यऽ छै हुनकामे एक निर्णय लयकऽ क्षमता नहि छथि ताहि लैकऽ हुनिसभ जे छै कृषि कार्यमऽ सङ्लग्न नहि भै रहलखिन यऽ